नोंथां आंनाव मोनसे पार्टी दंमोन नोंथांजों आं रायज्लायगौमोन आरो आङो पार्टी नि न'आव पार्टी फिसा दंमोन आंनो मोनसे खामानि मोनसे नोंजों रायज्लागौमोन आरो आं नोंथांजों आंनो ओंखाम ओंख्रि नांगौ ओंखाम संनाय अर्डार होगौमोन आङो आंनो ओंखाम दालि आरो मोनसे बेदर एवनाय ओमफ्राय आरो एमफौ मैथा आरो खांख्राइ खांख्राइजों खामब्रेंगाजों एवनाय आरो बाहाय नारजि नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि नांगौमोन आरो आंनो बे पार्टी आव